आमच्या वाठारांत चडश्यो अश्यो बसी ना दिसाच्यान दोन तीनच बसी आसा आनी तो गांव खूब भितर पडले कारणान थंय अश्यो रस्त्याच्यो सुविधा सुद्दां चड ना रस्ते सदांच खणलेले किंवां तेंची दुर्गती अशी जालेली उरता आमी जेन्ना शिकपा युनिव्हर्सिटी वयता वयतालीं तेन्ना सदां आमकां ट्राफिकाचे प्रोब्लम जाताले आनी तेन्ना केन्ना केन्ना लॅक्चरां सुद्दां लेट पावतालो सो आसली

सो थंय बसीच आनी एक दोन तीन घालात अशी इच्छा आसा चलोन मेन रोडाचेर वयतलो जाल्यार सुद्दां एक वर ते देड वर लागता खूब भितर हो गांव खूब भितर असो पडल्या कारणान अशी समस्या थंय आसा